बा जुन नै रोजा नैजिथाम नै जुलाइ नै रोजा जिनै द' मे नै रोजा जिथाम ब्रै मे नै रोजा जिब्रै द' मे नै रोजा जिबा बा जुन नै रोजा जिद'